फिलहाल तऽ हम काज नहि करै छी फिलहाल तऽ हम पढ़ाइयै करै छियै हम पी जी के छात्र छी मतलब अंग्रेजी भाषासँ पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तरके पढ़ाइ करै छियै हम गोयनका कॉलेज जेकि सीतेमढ़ीमे छै वहाँसँ हमर एडमिशन छै वहाँ हमर नामांकन कयले छी जेकि भीम राव अम्बेडकर बिहार युनिवर्सिटीके तहत अबै छै जेकर कि मतलब सभसँ जे ई होइ छै सभसँ हेड क्वार्टर जेछै से मुजफ्फरपुरमे छै